खबर सबर मोजां नोंसोरनालाय मा बायदि खबर दं न'आवनो जायाखै ओंख्रिया ना

ना बालाबोथिया ना बालाबोथिया सानानै मोन्दोें औ ख'खा सानानै मोनदों जोंनिथिं थिगखोना अखा हादों बालाबोथिया मोनदों ओमफ्राय फिथिख्रि मोनदों दङ नास्रायबो मोनदों नास्राय बालाबोथिया बिदिनो फिथिख्रि सिंगि मागुर दङ बामिबो मोनो बारा गोबांद्राय औ बांद्राय गोबां गोबां मोनाखै एसे एसेल' मोनदों सानानै खिन्थु मोनलादों मानसिफ्रा बिराद गोबां गोबां मोनदों सोरबा दुइ केजि टिन केजि मोनलादों फिथिख्रि बे माबाफोरा पनसास साथि थाखा ओमफ्राय माबाया बालाबोथियाआ एक्स' थाखा नास्राय एक्स' थाखा सिंगि मागुरफोरा देरस' थाखा फानो बामिखौबो देरस' बिदिनो फैदो जाफैदो औ दे